हमको लगता है कि न्यूज मीडिया ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में जो मुद्दे हैं उन पर पर्याप्त कवरेज नहीं कर पाती है क्योंकि ऐसे कई मुद्दे हैं जो मीडिया उन पर बात नहीं करती जैसे कभी कबार जब फसल पर ज़्यादा मेह आ जाता है या ज़्यादा बारिश हो जाती है जिससे कई गांवों की फसल बर्बाद हो जाती है उनको मीडिया कभी भी नहीं दिखाती और जो बाजरों में या गेहूँ में कीड़े पड़ जाते हैं उनको कभी मीडिया नहीं दिखाती जिससे किसान आदमी को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन पर मीडिया सही कवरेज नहीं कर पाती है